जॾहिं बि कोई महिमान ॿाहिरियों ईंदा आहिनि त उन्हनि खे हेॾो मुश्किलातुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे जीअं मौसमु ट्रेन में ट्रेन रे लेट थी वेंदी आहे रद्द करे छॾंदा आहिनि पाणी वाणी अची वञे त लेट करे छॾंदा आहिनि या एयरपॉट ते वञो त जादा सामान हुजे उन्हनि खां उहो कढाए छॾंदा आहिनि या उन्हनि जे डोक्यूमेंट्स घुरण लॻंदा आहिनि कॾहिं डोक्यूमेंट्स सही हूंदा आहिनि तॾहिं बि तंग कंदा आहिनि इहो काने उहो काने इलाही तंग कंदा आहिनि पर्यटन वेचारनि ॿाहिरि वारनि महिमाननि खे ऐं ॿियो रोटी कंहिं खे ॿाहिरि जी न पसंदि ईंदी आहे त हाणे उन्हनि खे इयं लॻंदो आहे घर जी रोटी मिली वञे पोइ हि हिते काथे इयं घर जी बि हूंदी आहे त सुझाव ॾींदा आहियूं हिते घर जी रोटी हथ जी मिली वेंदव ॿियो टेक्सी वग़ैरह घुमण जी कंदा आहिनि त उते बि पैसा जादा लॻंदा आहिनि उहे वेचारा ॿाहिरां त दुखी थी वेंदा आहिनि न इयं न थियणु खपे न पैसा ॿाए वाए जायज़ पैसा वठण खपेनि माण्हुनि खां ॿियो छा माण्हू घुमण आयो आहे पंहिंजे हिसाब सां हर कोई ईंदो आहे कंहिं महिल ट्रेनूं तंग कंदियूं आहिनि त कंहिं महिल गाॾीअ वारा तंग कंदा आहिनि त कंहिं महिल कुझु मौसमु ख़राबु थी वेंदो आहे घुमण वारनि जो त ख़राबु ई थी वेंदो आहे हॉटल हॉटल ॿियो महांगा हूंदा आहिनि ॿियो हॉटल त हॉटलनि खां पुछ त रेट वधाए करे ॿुधाईंदा आहिनि हूंदो हज़ार रुपियो आहे त ॿ हज़ार ॿुधाईंदा आहिनि ॾिसंदा आहिनि भीड़ आई आहे हिन दफ़े हाणे त ॿियो ॿियो बि महांगो ॿुधायोनि उहो पंहिंजो सो फ़ाइदो सोधन हीअं न हुजणु खपे रेट हुजण खपेनि हिकु जहिड़ा चाहे कोई बि अचे चाहे ॿाहिरियों देश जा माण्हू अचनि चाहे असां काथे ॿाहिरि वञू घुमण त इहो हिक जहिड़ो सम्मान हुजणु खपे माण्हू उन्हनि ॿाहिरि वारनि सम्मान ॾियणु खपे